इ'यां गै साढ़े जम्मू च अस मिली जुलियै रौंह्दे कि तुस लेई लैओ कि अस जेल्लै बच्चे स्कूल जंदे उत्थै सारे धर्मै दे बच्चे स्कूल जंदे एह् नी ऐ कि कोई अलग अलग च अलग अलग जात पात दा इ'यां गै अस अपना देवाली दा ध्यार धेह्बार मनांदे हिंदुएं दा बड़ा बड्डा ध्हेबार होंदा देआली दा ते ओह्दे च अस मठेइयां बंडदे अपने अल्लै म्हल्लै जेह्ड़े बी साढ़े मुस्लमान भाई भ्राऽ होन ते अस उं'दे बी घरें ओह् बी साढ़े कन्नै मिलियै बनांदे जियां इं'दी मुस्लमान दी ईद होई बड़ी बड्डी ईद ध्यहार होंदा मुस्लमान दा ओह् बी साढ़े कन्नै मिली जुलियै बनांदे इ'यै साढ़ै जम्मू दी खासियत ऐ कि अस लोक मिली जुलियै ध्याहर बनांदे इक दुए कन्नै मिलियै ते एह्दे च कोई जात पात दा कुछ बी नेईं ऐ जिस जियां कोई अपने कुसै दे घर कोई कोई हादसा होई गेआ जां कुसै दा घर जली गेआ फकोई गेआ ओह्दे च सारे साढ़े ग्रांऽ दे लोक अल्ले म्हल्लें दे कोल कट्ठे होइयै ओह्दी मदद करी लैंदे इ'यां गै साढ़ै ग्रांऽ बी बड़े हारे कोई असीडैंट दे कि जेह्ड़े अस म्हल्ले आह्ले लोग किट्ठे होइयै पूरे जां ग्रांऽ दे जां मदद करदे इक दुए दी